मवैया इंद्रा नगर गोमती नगर आलमबाग लालबाग चौक हज़रतगंज अमौसी राजाजी पुरम अलीगंज महानगर निशादगंज मुरली नगर जानकीपुरम रक़ाबगंज नख़ास मौलवी गंज अमीनाबाद केसरबाग चारबाग गोला गंज बारुदखाना नज़रबाग क्ले स्क्वैर लालबाग कृष्णा नगर माल एवेन्यू कपूरथला आशियाना पारा